کیا آپ نے سفر کے دوران کبھی ثقافتی صدمہ محسوس کیا ہے اگر ایسا ہے تو آپ کو یہ صدمہ کہاں لگا اور آپ نے اسے کیسے سنبھالا ایسے تو کبھی ہوا نہیں ہمارے ساتھ لیکن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے سنتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے ڈر بھی لگتا ہے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں سفر کے دوران جس بھی سفر پہ ہم جا رہے ہیں بڑے سکون کے ساتھ وہ مکمل ہو جائے ہاں ایک بات تو یاد آ رہی ہے ایک بار کی بات ہے میں ایسے گھومنے کے لیے کہیں پہاڑوں میں گیا اور اس میں مجھے جاتے وقت اپنی موٹر سائیکل سے کافی وقت ہو گیا تھا رات میں اور وہ علاقہ جو تھا وہ پہاڑوں کا علاقہ تھا مجھے تقریباً چالیس یا پینتالیس کلو میٹر اوپر پہاڑوں میں جانا تھا تو میں چلتا گیا چلتا گیا تقریباً مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی اس وقت بڑا عجیب سا ماحول ہو گیا رات کا وقت فلااستے میں کوئی بھی نہیں کدھر بھی نہیں صرف پہاڑ اور صرف میں اور میری موٹر سائیکل کی آواز بڑا ڈر بھی لگ رہا تھا اس وقت میں کہیں کوئی جنگلی جانور یا کچھ بھی خدا نہ خواستہ کچھ کوئی ایسے کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے میرے ساتھ یا کسی وجہ سے میری جو بائک موٹر سائیکل ہے وہ خراب نہ ہو جائے میں پھر کیسے کروں گا مطلب کیا کروں گا بڑا عجیب سا مسئلہ پیش آیا اس دن خیر میں پھر پہنچ بھی گیا وہاں پہ جہاں مجھے جانا تھا لیکن بس اس دن سے تو سبق لیا تھا کہ جب بھی کبھی جاؤں گا اگر ایسا کچھ ہوگا تو شام میں کبھی نہیں جاؤں گا دن میں ہی جانے کی کوشش کروں گا شام میں تو بہت غلط ہے ایسے جانا جنگل میں کہیں بھی مطلب ایسے جانا اکیلے میں صحیح نہیں ہے